جیسے کہ آپ نے سوال کیا ہے آج کی دنیا میں اردو زبان بولنے والوں کو کن کن چیلینجوں کا سامنا کرنا پر رہا ہے میرے انوسار اردو زبان جو ہم سب کی بہت پیاری اور محبوب زبان ہے جو اس پورے علاقہ کی ایک ایسی زبان ہے جسے ہر ایک ہندوستانی کا پیار حاصل ہے جس زبان میں ہم ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں یہ اردو زبان جس کی اپنی ایک پرانی اور اہم تاریخ رہی ہے اور جس زبان میں ہندوستان کی تعمیر و ترقی میں اور اس کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے میں بہت ہی زیادہ اہم رول ادا کیا ہے لیکن آج کے اس جدید دنیا میں اور موجودہ وقت میں جو ٹیکنالوجی اور سائنس کا دور کہلاتا ہے آج کے اس سائنس کے دور میں اردو زبان کو بہت زیادہ چیلینجوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اردو زبان کو جن بڑے چیلینجوں کا سامنا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ جدید دور میں اردو زبان کو کیسے استعمال کیا جائے سائنس اور ٹیکنالوجی کی زبان میں اس کو کیسے ترقی دی جا سکے اور جن جگہوں پر دوسری زبانیں ترقی کر رہی ہے وہاں اردو زبان کو کیسے قابلِ استعمال کیا جا سکے اردو ان تمام بڑے چیلینجوں کا سامنا کرنا پڑ رہی ہے لیکن ریختہ فاؤنڈیشن نے اپنی لے مثال قربانیوں اور لاجواب خدمات کے ذریعہ اردو کے تمام چیلینجوں کا سامنا کیا اور بری تعداد میں اردو کو کامیاب کرنے میں اہم رول ادا کیا یہ تھا میرا پیارا سا جواب میرے انوسار تو یہی ہونا چاہیے تھا